रंधिणे में जाम तरीक़े जा ॿासण इस्तेमालु थींदा आहिनि जीअं त टोप पाणी गर्मु करण लाइ खीरु करण लाइ या चांहि ठाहिण लाइ कमु ईंदी आहे छाणी जंहिंसां असां चांहि छाणे सघंदा आहियूं कोपु ऐं प्लेट जंहिंमें असां चांहि विझी करे ऐं चांहि पी सघंदा आहियूं त उहो जंहिंते फुलिका पचाया वेंदा आहिनि तई जंहिंमें कोई सुकी भाॼी ठाही सघंदा आहियूं या गिली भाॼी गर्मु करे सघंदा आहियूं केवी जंहिंसां असां भाॼी खणी करे कहिड़े कटोरे में विझी सघंदा आहियूं कूकर ऐं सिपिरी कूकर त कोई भाॼी ठाहिण लाइ कमु ईंदी आहे सिपिरी त चावर ठाहिण लाइ कमु ईंदी आहे खुरिपियूं जंहिंसां असां भाॼी मिलाए सघंदा आहियूं थाल अटो ॻोहण लाइ कमु ईंदो आहे थाली जंहिंमें असां रोटी विझी करे खाईंदा आहियूं चमिचो असां उन ई सां रोटी खाई सघंदा आहियूं कटोरो असां हुन में भाॼी या चटनी कुझु विझी सघंदा आहियूं